हेलो नमस्ते की ठीक छै ने ठीक हइ अहाँके हँ हमरा आओर तऽ खेती करै छियै खेत जोताइ हइ तकर बाद कथी गुआ देली तकर बाद खली देली तकर बाद खाद देली तऽ जोतयली आ ताहिके बाद तब जन आयल तऽ मक्कइ रोपली आलू रोपली यही सभ बात हइ बोलू की अहाँ करै छी जे हेतै तऽ हमे खेती करै छियै तऽ अहाँ तऽ की लेबै करबै खेती अहूँ ठीक अइ तऽ कऽ ठीक अइ तऽ कऽ लेब जितना पहिले हर जोतेबै तकर बाद हर जोता कऽ गुआ देबै गुआ देलाके बाद ट्रैक्टर जोतेबै ट्रैक्टरसँ जोता कऽ पूरेमे खाद आओर मिलेबै तकर बाद आलू रोपेतै तऽ मक्कइ रोपेतै एहि सभ करैके हइ हँ कोल्ड स्टोरमे कोराइ हइ जन कोराइ हइ तऽ जन रखली तऽ कोल्ड स्टोरमे दे ठीक हइ ह्म्म ठीक हइ तऽ हँ अच्छासँ तऽ हम करबे करै छियै खूब अच्छासँ अच्छा रेटोमे ने बिकतै अच्छासँ अगर खेती करै छियै तऽ अच्छा रेटोमे ने बिकतै की लै के हो तऽ चलि आयब हँ हँ चलि आयब परना अथी लै के होतै ने तऽ रेट पूछि कऽ रेट पूछि कऽ खेती लागल अइ चलि आयब ठीक चलि आयब अच्छा खेती करबै तकर बाद ने अच्छासँ हैत

ठीक हइ चलि आयब अहाँ कऽ के देखबै अच्छा खेती अगर अच्छा फायदा होइ तऽ सभ आदमी ने अच्छा फायदा होइ तऽ सभ आदमी ने अच्छा बुझै छियै ठीक छियै बादमे बादमे फोन करब मिलब